जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनो थाखाय माखासे कला आरो क्राफ्टसनि रोखोम दं बेफोर जाबाय आर'नाइ गामसा दख'ना जोमग्रा फास्रा बायदि बायदिफोर बेफोर दखनाफोराव जोंनि हारिनि माखासे आगरखौ दानाय जायो जेरै फारौ मेगन गरखा गुन्दै बायदि बायदि बेफोर आगरफोरनि गेजेरजों दख'नाफोरा सिनायथि जायो आरो आर'नाइफोराव गुबुन रोखोम आगर बायदिफोरखौ दानायनि गेजेरजों बर' हारिनि सिनायथिया बेरखाङो आरो गामसाफोराबो बर' हारिनि गामसाफोरा गुबुन रोखोमनि जायो बेफोर माखासेखौ ला आरो सिनि रोखोमफोरनि गेजेरजोंनो हारिनि हारिमुआ हारिनि हारिमु सिनायथिफोरा रोखायै बेरखाङो